हँ कहू कहू की बात हँ हमसब तऽ लागले छी अहाँके हमसब तऽ लागल छी आब गौंवाँ सब अथी करत तहन ने हँ हमसब तऽ हमसब जतेक जहन जहन खबरि दै छी तहन हमसब पहुँच जाइ छी जखन गौंवाँ सबके अपना अथी कऽके राखू जे केनाके करत से हमसब तऽ दूर सँ आयब ने अहाँ सब लगमे रहै छी तऽ अहाँ सब जहन कहब तहने हम आयब हँ आओर हमर सबके कोन बात कोन अथी चलत जहन हम आयब हम ऑँखि लगमे तहन हमसब अपन अथी चलायब आओर जब हम दूर रहै छी तहन हम की करब हँ हँ हँ तहन हम टाइमपर पहुँच जायब हँ हँ हँ तऽ हँ आब नहि आब नहि हैत आब जखने तुरन्त फोन करब जहने अहाँ चोरके अथी देखब अहाँ फोन करब तुरत अहाँ आयब ओकरा सबके हम बहुत शासन करबै बहुत अथी करबै बहुत अथी हैत अहाँके आब नहि हैत अहाँ सब बहुत अथी करै छी अच्छा अहाँ सबके बहुत दिक्कत अइ ने अहाँ सबके बहुत अइ ने तऽ हम एगो चौकीदारके धऽ दै छी गाँवमे ओ सारा राति पहरा देत तहन तऽ ओइ अथी सँ हमसब बुझि जेबै तहन तऽ ओसब कहत हमरा हँ अथी करत हँ

हँ तऽ आब हम हँ तऽ आब नहि हैत ने हम चौकीदारके रखै छियै गाँवमे गाँवमे ओ पहरो देत अहाँ सब सुतल रहब तहन ओसब जागल रहत करत हँ ठीक छै राखू ठीक छै राखू